जी मैंने ड्रॉ तो बहुत सारी चीज़ किया हुआ है इसमें कुछ फ़ोटोज़ थी सीनरी थी जो मैंने ड्रॉ किया था और मैं उसपे गर्व करता हूँ और मेरे माता पिता भी वो फ़ोटोज़ देखके बहुत खुश हुए फिर उसमें उनकी प्रति उनका जो फ़ीडबैक था वो अलग अलग टाइप का था जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी ये चीज़ ऐसे ही होना चाहिए उसमें ये कलर होना चाहिए तो और कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ चीज़ लोगों ने ऐसा कहा कि ये बिगड़ी हुई हैं मैंने उसे सुधार किया